हेलौ ओइ आब' नै बेंटल हाथाइयाव जि मोजां जाथारबायहाय फै थांनि हाथाइफ्राबो जि मोजां जाबाय मेरलाथारसै आवगैआव माथो खमथारमोन दखानफ्रालाय दाना मोजां जालांथारबायनो लामाफ्राबो जि आराम जाबाय लामाफ्रा थाबायनानै बेरायथाव थावनो फै थांनि दा मोजां जाथारबाय बेरायनो दा दखानफ्राबो गिदिर गिदिर जाथारबाय माथो आन्दायलायनायसो जालायलांबाय हो बे दलां गोजौजों थांजागोनदांहाय ब्रिद्जजों नायनायनो खम आवगाययावथ' बारनांगौसोमोन ना दैजोंसो दाथ' ब्रिद्ज गोदानजों माजों जा मोजां जाबाय दा जेबो जारला गैथारला बारनो जि मोजां जाखाबायबो आइफवालिया औ जाबाय थाबाय जाबाय माथो मोजांथारसै दिवा दिवानो आन्दायहैलाय लायसिगोनसो माथो जा मोजां जाबाय औ औ गाबोनफोर बेरायहैजागोन नामा दा आराम जाथारबाय माथो बे नयथा दसथाफ्राव थांजागोन बे गारि लानांगोन गारि नङाबालाय माजोंथो थांनो आरो दसे लांजागोन बेयो

दे लेंहरलायनोसै लेंहरलायनानै बेरायहैसै